मेरे क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय ईस्कूल है सन जोसेफ ईस्कूल है डी ए वी ईस्कूल है सरस्वती विद्या मंदिर ईस्कूल हैं विवेकानंद ईस्कूल है और भी कई प्रसिद्ध ईस्कूल हैं और मैं इन ईस्कूलों की शिक्षा की क्वालिटी से संतुष्ट हों लेकिन मैं बड़े शहरों के ईस्कूलों को ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई का माहौल ज़्यादा अच्छा होता हैं